आमच्या गोंयाक एक खोल इतिहास आसा आमचें गोंय जायत्या राजवटिंच्या समावेशान भरून गेलां आनी ताचोच प्रभाव आमकां अजुनूय दिश्टी पडटा देखीक चालुक्या मोर्या मुगल मराठा कदंबा आनी तशेंच भायल्याय राजवटींचो प्रभाव आमकां गोंयाचेर जाल्लो दिश्टी पडटा देखीक पुर्तुगेज ह्या दर राजवटीच्या प्रभावांतल्यान हांगां वेगवेगळ्यो गजाली घडल्यात देवळां चर्ची वेगवेगळे शिल्प किल्ले हें ह्या राजवटींचे दायज आसा म्हाका हातून कदंबांचें सांगचें दिसता कारण कदंबाच्या कारकिर्दींत वेगवेगळीं देवळां जालीं आनी तांची बांदपाची पद्दत अजून लेगीत कोणा कडेन जावची ना अशीच आसा फकत फातराचो वापर करून वा सैमीक रंग वापरून तांच्यानी हीं देवळां सुंदर तरेन तयार केल्यांत हीं देवळां अजून लेगीत आसात तश्शीं आसात तशेंच तीं आमच्या गोंयची सोबा आनी संस्कृताय वाडयतात देखीक तांबडी सुर्लाचें महादेवाचें देवूळ सप्तकोटेश्वर नार्व्याचें देवूळ पेडणेचें कोरगांव कोरगांवचें कोरजाई कोरजाईचें देवूळ आनी हेर